اردو زبان جو ہم سب کی بہت پیاری اور محبوب زبان ہے جس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک پرانی اور اہم تاریخ رہی ہے اور جس زبان نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے یہ زبان ہماری ریاست بہار کی دوسری سرکاری زبان ہے ہمارے علاقے کی جو مقامی اور علاقائی بولیاں ہیں اس کا اردو زبان سے کہیں رشتہ ملتا ہے اور کہیں پر یہ زبان علاقائی بولیوں سے بالکل مختلف اور الگ نظر آتی ہے اس کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ اور ترقی کے دوران کئی دوسری زبانوں کو متاثر کیا ہے اس کا اثر علاقہ کی دوسری زبانوں پر مختلف طریقے سے ہوا ہے جس میں الفاظ ادب اور ثقافتی تبادلہ بھی شامل ہے بات الفاظ کی کریں تو ہندی اور اردو دونوں نے ایک دوسرے سے بہت زیادہ الفاظ لیے ہیں جن کی تعداد بے شمار ہے اردو کے فارسی اور ترقی اور عربی الفاظ نے ہندی زبان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور بہت سارے الفاظ ہندی زبان کو دیے ہیں بنگالی زبان میں بھی اردو کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر شاعری میں اسی طرح پنجابی زبان میں بھی اردو کے کئی الفاظ موجود ہیں اور پنجابی شاعری اور گیتوں میں اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے اور بات ادب کی کریں تو ہندی ادب ہو یا پنجابی ادب ہو یا پھر بنگالی ادب ہو ہر ایک زبان کے ادب کو اس زبان نے بہت اچھی طرح متاثر کیا ہے ان کی شاعری کو متاثر کیا ہے اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اردو زبان ہماری ریاست کی علاقائی بولیوں سے کس طرح مختلف اور الگ ہے